ایشیا سب سے بڑی کنٹری ہے انڈیا میں اور آسٹریلیا افریقہ یورپ یو کے لنڈن یو ایس اے یہ سب جو ہے کچھ کنٹریز ہیں